आंनि जिउआव बांसिन मोजां मोनजानाय एबा मोजां मोनसिननाय फेभरित गेम आनो जाहैबाय फुटबल माने फुटबल आथ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिख्लोनि खेला होननानै बुंजायो आरो एबा बि टि सि निनो एबा बड'लेण्ड एरिया नि मोनसे बिख्लोनि खेला होननानै बुंजायो फुटबल खौथ' जोनोमनिफ्रायनो जोदों बुंनो थाङोब्ला माने गोदोथ' बिदि फुटबल थोबसेबो बायनो हानाय माबाबो गैयामोन गामियाव थोबफा गाहामल' थायोमोन बेबो बोरैबा जिबाथाय माने बायफिननो गोब्राब क्लाब आवबो जेर'खम फैसा थायामोन माने बिराद दिग्दार जायोमोन आरो सुथेयै सुथेयैसो जोयोमोन जों गोदो बल खौ ओमफ्राय जोंथ' उन्दै समाव मा बेथ' बे सेंग्रानि खोथा उन्दै समावबो जोङो मा खालामोमोन क्लाब नि एबा बे सेंग्राफोर जोग्रा बल खौबोथ' सब समाय मोनबाय थाया दोननाया जोंनावनो दोनखायोमोन जोंना माने बे एल पि स्कुल खाथिखाबो नालाय न'आ आरो फोथार गुदियावमोन नालाय बेनिखायनो बल खौ जोंनाव दोनोमोन आरो दोननाया जोंहानो ब्रादार मोनहा जों बिदा फंबाय सयज'नखामोन जोङो आं दुइसिन ओमफ्राय जों आरो सयज'नबो गासैबो बल जोग्रा गोजा बेनिखायनो जोंना बिदा फंबाय न'खरसेयैनो मोनसे टिम जाखायोमोन बुंनो थाङोब्ला आधा टिम आरो गासैबो माबा बिदा फंबायफोरानो मोनसे मोनसे पार्त लाजोब खायोमोन आंथ' मोननै पार्त आवबो थायोमोन जेनेबा नोङो जोनायावबो थानो हायो किपार आवबो थानो हायोमोन आरो ब्रादार सासेयाबो सेकेन्द ब्रादार आबो जोनायावबो थानो हायो ओमफ्राय किपार आवबो थानो हायोमोन ओमफ्राय बिदिनो उन्दै समाव जों नारें जुम्ब्रानिफ्राय जागायदों बल खौ नारें जुम्ब्राखौ एसे माबानोसै फिसाद'ब फिसाद'बखौ अखा हाबाथाय साबद्रायबायसो फोथाराव लानानै थांबाय एखेबारे रिमोनसोन हैलायबाय आसुगुरफोरा नायजाथारामोन दा आरो एखनबा समाव गोबावजों खनफा मैसो गुमोब्ला जोंहाथ' मैसोमोन नालाय मोसौ गैयामोन गामियाव दं मोसौ गुमग्राफोर मेल्ला दंखायोमोन जेनेबा मैसो मोसौ ऐसे फोथाराव जयै माबाखायोनालाय बेवहायनो एसे बेलासे जाबाथाय आरो बे नारें जुम्ब्राखौ जोनोसैलाय बल गैथ'वाबा बेलासियाव फोथाराव फैयोब्लाथ' रायजोजों जेनेबा सेंग्राफोरजों जयै जोफैनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा मोसौफोर गुमोब्ला दस्रा जायगायाव थाहैनाङोबा ऐसे गोजानाव फोथारनिफ्राय होनबा बे बल खौनो जोयोमोन ओमफ्राय माबाबो सम सम आरो बल नारें जुमब्रा मोनाबा माबा हिस्रि हिस्रिखौ खायोमोन आं हारसिंमोन न'आवबो बिराद माने आंनि फेभरित गेम आरो बेयो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां गेलेबाय आरो जोङो मोसौ गुमनायाव लावखाराव सम बादि जाबा मैसो गुमनाय समाव आं बांद्राय गुमनो मोनाखै एफा एनैल' गुमनो मोनदों थेवब्लाबो एखनबा समाव बे लावखार गथ'फोरजों गेलेफानाय नालाय बाथाबो गेलेयोमोन जोङो जायह'ग आं फुटबल नि सोमोन्दै खोथाखौ बुंनोसै बिदिनो आरो गेलेबोबाय गोबां गेलेबोबाय गोरोंद्राय नङाबाबो जोंहा कसिं थसिंजों जेबो बिदि मोनाखै जास्त माने गामिनिजों गेलेनाय थेवब्लाबो गेलेनो मोनदों गोबां गेलेनो मोनदों ओमफ्राय आंथ' बुंनोथाङोब्ला जोंनि गामियाव प्र'थम सिल खेलाखौ देरहा होजेननाय सुबुंआ आंनो मानो होनोब्ला जोंनि गामियाव जोंनि सिगां समनिफ्रायनो आदामोन दं बिसोरो एबा आदामोननि सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां खेला गेलेबोदों मोजां मोजां गेलेग्राफोर दङमोन थेवब्लाबो आं बेखौ बुंनो थाङाखैदि जेनेबा आं जोबोद गोरों माने आंनिफ्राय गोरोंसिनबो दं गोबां गोरोंसिन दंमोन आंबो गाज्रिद्राय नङामोन मोजांमोन थेवब्लाबो जों बिदि सरखारि भाबै बा बेसरखारि भाबै जों खुनु फोरोंथाय मोनाखैमोन आरो जोंनि समाव जोंहा बेबायदि जेबो सुबिदा गैयामोन जोंनि गामियाव सोलोंनाय थेवब्लाबो बेफोरजोंनो एसे एनै रोंबोदों किन्तु माबोरैहाय आं होनदों जे ट्रफि एबा सिल्ड खेलाखौ देरहा होजेननाया माबोरै होनोब्ला जोंनि सिगां गोबां आदामोन गेलेदों एबा गामिनि गेलेदोंमोन हायार लालायना गेलेयोमोन देरहायै देरहायै देरहा लांनानै मा जायोमोन जोंहा सेमि फाइनेल आव जेनहैनाया मोनसे मुज्रा दस बादि दंमोन जायखौ गामियाव जों मुज्रा दस होननानै बुङोमोन आरो खेला उद्रायनाय होनोमोन आरो जे बेखौ माने मोसौ खिजों अमा खिजों मानसि खिजों उद्राय नांसिगोनलै मा खेला जोबसि जोबसि सेमि फाइनेल आव थांहां थांहाबाथाय जेनहैयोब्रा बेफोरबायदि मोनसे गामिनियाथ' गोदो गोथै फोथायनाय नेम थायोमोन नालाय माने फोथायद्रायाखैमोनब्लाबो थेवबाबो मोनसे खोथाजों खोथा आरैनो खेला दुलायै सावरायलायनानै मिनियोमोन आरो जे मानि थाखाय देरहाया होननानै माने सानसेखालि मा जाबाय मोनसे नेहेरु जुबा केन्द्र' होननाय मोनसे दिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स माबानिफ्राय युथ वेलफेयार आरो नेहेरु जुबा केन्द्र' एन वाइ के होनना बुङो बिसोरनिफ्राय मोनसे जोंनि गामिआव खेला होदोंमोन बे खेलायाव आंबो गेलेदों ओमफ्राय बेवहाय गेलेनानै आं ओइदिन किपार थादोंमोन किपार थानायाव किपार थानायावबो किपार थादों ओमफ्राय आं समाव जोदोंमोनबो आरो ओमफ्राय बे खेलायाव सिल्ड होदोंमोन ट्रफि बे खेलायावनो ओमफ्राय बांद्राय गेदेर होआखै बिसोरो जास्ट माने अफिसियेल नालाय फिसा होदों ओरैनो गामि मोनसे मोननै खाथि खालानिखौ लिंहरनानाैल' माबानाय नालाय ओमफ्राय बेवहाय जोंनि गामिआ आंनि ग'ल सोनायावनो प्र'थम बारनि थाखाय जोङो मोनसे सिल्ड देरहाजेननो हादोंमोन आरो फिसासानो बेनो प्र'थम माने जोंनि गामियावनो जाखादों जानाया ओमफ्राय जोङो देरहाजेननो हानाय माबा बेनि उनावहाय खाथिनि गामि दर'गाव होन्नायाव मोनसे गिदिर खेला जादोंमोन बेवहायबो आंनो देरहा होजेनदों माब्रै देरहा होजेनदों होनोब्ला माने मोनब्रै मोनबा गामि बिदिनो गेलेबाय गेलेयै गेलेयै गेलेयै जोंहा मोनसे साइड जों ओमफ्राय बेयावहाय आङो किपार थादोंमोन ओइदिन दाना देरहायै देरहायै देरहालांनानै सेमि फाइनेल आव थांबाय ओमफ्राय उनाव फाइनेल आव थांबाय लास्टलि सेमि फाइनेल ल' मोनदों गामि खाथिनि मोनसे गामिजों मोनदों आरो बे गामियाबो जोबोद गोरोंमोन ओमफ्राय आं किपार आव थाबाय ओमफ्राय बिसोरो होनबा आं क'क्राजार कलेज आव फरायफैबायमोन आरो माखासे टेकनिक खौ आं माने कलेज आवबो आं फरायदों माबादों फरायदोंसो बुंलाय लांबाय कलेज आवबो आङो गेलेदों गोबां गेलेनो मोनदों कलेज आव गेलेनानै आंना किपार थानानैनो आगदानि आसि फिसाया देबनानै थादों दासिमबो नै देबनानैनो दं आं हाइ स्कुल समावबो गेलेदों क्लास नाइन टेन आव आङो दिस्ट्रिक्ट टुरनामेन्ट गेलेनो मोनदों बेवहायबो आं देरहाहोदों सिगाङै आं बै जेनेबा गामियाव गामि खाथिनिखौ बुंग्रोनोसै बे गामि खाथिनिजों सेमि फाइनेल आव मोनदोंमोन जों बिसोरो आंखौ एसे गेलेग्रा होननानै मिथिबाय कसिं मोनाखैब्लाबो आरो किपार आव एसे मोजां होननानै मिथिखाबाय आंखौ दा बे हिसाबै बिसोरो गिखाबाय आरो जे उमुगाथ' हमथाजोबथारोलै होननानै बुथारजोबथारो टाइ ब्रेकार आव सोनो हाया होननानै थिग बेबायदिनो आं बुंबाय जोंनि गामिनि बल गेलेग्रामोनखौ आदामोनखौ नोंसोर जेबो गिनांगौ गैया आंबो ओरैबायदि एसे माबामोन नंनाया दुगानानै बुंनाय बादिसो जायो नंखागौ सैथो खोथाया माने सिगां समाव आं गेलेखायोमोन उन्दै समाव ओमफ्राय उनावहाय मोनसे हान्थु साग्रा जानानै आङो माने फुटबल जोनायखौ एसे खमायनानै आं किपार आव थादों आरो थेवब्लाबो आं फुटबल आव इनट्रेस्टेट खा दासिमबो हान्थु फारनैबो हान्थुआ आंना बोरैबा माने गल'नाय बादि बोरैबा सादोंमोन हान्थु साग्रा जानानै आं हान्थु खरायनोबो हाया माया बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो क्लास एइट सो मोनबायमोन खोमा बेखायनो आङो माने फुटबल जोनायखौ दोननानै आं किपार आव थादों किपार आव थानानै आङो स्कुल आव गेलेजेनदों बेनि उनाव माने सुबिदा मोनलांबाय आरो टुर्नामेन्ट गेलेनाय मानाय ओमफ्राय उनावहाय सुबिदा माने आं जेनेबा गोजौ लेभेल नि गेलेनायखौ होनाखै ओमफ्राय बे गामिनि गेलेनायाव आं किपार आव माखासे नेेम निथिखौ मिथिग्रा हिसाबै ओमफ्राय आं किपार आव थानानै आं लास्टलि गासैबो जोबजोब्बाय आं बुगथादों गोबां बल बुगथादों हाबदोंबो हाबाखै नङा खिन्थु लास्ट आव आंनि चान्स ओमफ्राय आंनि देरहाब्लानो आंनि सोनाया हाब्बानो देरहाबाय आरो जुदि आं सोनो हायाबाथाय आरो द्र' जाबाय आरो गेलेफिनबावनांगोन बेबादि जादोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय आंथ' टाइ ब्रेकार सोनायावबो एसे मोजांमोन आं लाबाय बल खौ बिसोरनि किपार खौ नायखाबाय आङो आंबो किपार हिसाबै आं मिथिखागौ माबोरै सोनांगौ ओरैबादि जोना होदों दानलुना होदों किपार आ उल्था बारदों बल आ उल्था हाबदों बल आ हाबदों आगसिथिं किपार आ बारदों आगदाथिं ओरैबादि रंजाबाय ओरैबादि रंजाबाय बे खेबआव फाइनेल आव थांबाय आंखौ फोथारआव लानानै खारबाय आरो आदामोनहा एबा गामिनि मानसिफ्रा बल गेलेग्राफोरा आरो प्लेयार फ्रा आंनि थाखाय देरहाबाय होननानै उनाव फाइनेल आव थांबाय फाइनेल आव थांखांनानै उनावहाय माबाबाय फाइनेल आव जोंहानि बिमायफोरनि गामि खाथिनिनो आरो बिसोरथ' जोंनि खेलाखौ नुनानै गिखाबाय ओमफ्राय बिसोर बुंबाय फाइनेल गेलेबाय फाइनेल गेलेबा बुंबाय जे जों सारेन्दार जाखानोसै जोंखौ बांद्रायल' गल दासो खुनुरुखुम गरनैल' सो जेरै होनदों ओरै खेलायाथ' बिदि जाया गेलेथारनांगौ सारेन्दार जाग्रोबाबो जाया ओमफ्राय नेम म'थे गेलेबाय बिसोरबो गेलेनानै जोंबो बारा सोआखैसै जों गरब्रैल' सोदों ओमफ्राय गरब्रै सोनानै जों सोबावनो हायो बिसोरखौ माने बिसोरना टिम आनो एखेबारे बिराद गुरुंखाथारमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो सेकेन्ड विनार ट्रफि खौ बेवबो मोनदों आरो जोङो बेयावबो आंनि थाखाय मोनदों थार्द टाइम गामि खाथिनि एबसु अफिस निफ्राय जोंनि गामिनिनो सासे मानसि थैनायनि मेम'रियेल हिसाबै खिलिखां वारि होननाय माने बे इउनिट एबसु नि जेनेरेल सेक्रेटारि मोन आरो बे थैनायनि नामै मोनसे मेम'रियेल ट्रफि होदोंमोन बेवहायबो गोग्गाना लानाय बादि बुंनाय जायो बेवहायबो आंनो देरहाहोदों थाङै थाङै थाङै सेमि फाइनेल आव आंनो देरहाहोहैदों ओमफ्राय एउृइदिन मा जादों आं बिराद बिराद आनफरसुनेट आं गेलेयै गेलेयै एइदिनबो आं किपार थादोंमोन गेलेयै गेलेयै गेलानानै ओमफ्राय देरहाखाबाय जों खाथिनि गामि माने एसे गोजाननि आरो बेहा बेजों जादोंमोन जोंना ओमफ्राय आंनि थाखायनो देरहाबाय दानिया ओरैबादि नोजोर होबाय बिसोरो जे आंखौ माबोरैहाय माबा खालामनो हायो आंथ' किपार सो उफाय गैया बिसोरो मा खालामबाय बल आ फैबाय माने बल आ फैनानै आं बल खौ हमहैबाय आं बल खौ हमनाय लोगो लोगो बिसोरो बल आ गाहायजों फैदोंमोन नालाय आं हमनानै खारनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय खुग्लुबनानै माबादोंमोन ओरैबादि फैनानै आं बल हमखानायखौनो आंखौ बल जों खर'आव जोजाबना होदों माने बल जों खर'आव जोजाबदों मानि बल आव जोआखै थारमाने आं बल खौ हमखाबाय खिन्थु बल जोनाय नामैनो आंनि खर'आव बुट जों जोना होफैदों ओमफ्राय बेयाव आङो ओइबासिनो बुट जों जोदोंबाबो आंहा जेबो जायासै माबायाखैसै आरो माने बल खौ आं हमथानो हाबाय मोनखाबाय आं बल हमखांनायनि उनावसो आंखौ जोदों नालाय ओमफ्राय उनावहाय माबाबाय आङो गरमा गरमि बल खौ हमखांनानै सिखारबाय आरो गल सोनो हायाखै सिखारनाय लोगो लोगोनो आङो मोदा मोदि मोननानै थुलथुम गोलैबाय जुलदुम गोलैफिननानै ओमफ्राय उनाव आं सानबाय मा उनाव आरो ब्रादार मोनहा आंखौ बिसोरबो गेलेखायो नालाय आंखौहाय सिगाङावनो बुंखादों जे जोंना नख'रैनो गेलेजोबोमोन होननानै ओमफ्राय बिसोर आंखौ बोखांबाय बोखांनानै उनावहाय सोंबाय जे गेलेनो हायो ना हाला होननानै खिन्थु आं देरहाहोखांबाय जोंनि टिम आ फाइनेल आव थांखाबाय खिन्थु खेलाया जोबजोबाखैमोन आरो बे समाव जोबाखाथारनोसैमोन ओमफ्राय आं होनबाय गेलेनो हागोन होनना आंबो गरमा गरमि जेबो मोनाखैसै गोलैदोंबाबो खिन्थु आंनि खर'आ गिदिंखाबाय अलरेदि साखाबाय उनावहाय गेलेबावबाय गेलेबावनानै दसे उनाव खेलाया जोब्बाय दाना खेला जोबखांनानै मा जाबाय आंनि खर'आ दावखोबाय दावखोनानै आं गोबाबाय गोबानानै उफाय गैया आंथ' होनबा क'क्राझाराव टाउन आवसो थायोमोन आमायनि न'आव ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो खुगा सुबाय फैबाय फैनानै आङो लास्ट मुमेन्ट आव आङो हस्पिटाल आव थाहैनांबाय बार'थासिम ओमफ्राय बार'थायावनो आङो हस्पिटाल निफ्राय सेलाइन थेलाइन लाखांनानै ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय दाना अखानायै मा जाबाय अखानायै फाइनेल जाथारनांगौ फाइनेल खेला गेलेनो आं थांबाय दाना आंहा बैबादि माथा खर'आव नांजानानै बेबायदि गोबालायनाय प्रब्लेम नि थाखाय माने गामिनि मानसिफ्राबो ब्रादार मोनहा आंखौ गेलेनो होआखैसै आरो नों दा गेलेसै होननानै व्हेरएस आंनि थाखायसो फाइनेल आव थांदोंमोन ओमफ्राय दाना ब्रादार मोनहा गावसोर गेलेबाय ओमफ्राय दाना आंनि जायगायाव सासे क'क्राझार टाउन निफ्राय कसिं मोननाय सासे किपार लानानै थांदोंमोन आंबो सिनायखायो गोरोंमोनबो बियो खिन्थु गोबां गोरों आंनिख्रुइ गोरोंसिन कसिं मोनलायनाय किपार लानानै थांलायनानै गेलेहैबाय बिसोरो लास्ट मुमेन्ट आव आं फाइनेल आव दोनहैखानाय खेलाखौनो फाइनेल आव जेनहैबाय बिसोरो गल सोजाबाय दाना मा जाबाय बेवहायबो विनार खौ मोनाखैसै रानार्स आप खौसो मोनबाय जेनबायसो फाइनेल आव जेनबाय आरो फाइनेल आव आं लांखाबायमोन फाइनेल खौ खिन्थु आंहा आपस'स थाबाय जे हयथ' आं गेलेयोमोनबा हयथ' आं फाइनेल खौबो देरहाहैगौमोन आं सेम्पियन जाहैथारगौमोन बिदि मोनसे आफस'स थादों आरो बे मोनसे बेवहायबो आंनि थाखायसो देरहाखादों आरो कलेज आवबो आङो टाइ ब्रेकार आवनो आं देरहाजोबदों जोंना टिम आ रोङामोन ओमफ्राय आं किपार थादोंमोन कलेज आवबो ग'भ कलेज आव बै समाव ग'भर्नमेन्ट जायाखैमोन कलेज आ प्रभिनसियेलाइजेसन दंमोन आरो टु थाउजेन्द टु टु थाउजेन्द वान टु थाउजेन्द टु बे पिरिय'द आव आरो ओमफ्राय गेलेबाय जोङो बेहायबो आं टाइ ब्रेकार आं होनबाय लोगोफोरखौ नोंसोरो माने जोंनाव अप'जिट क्लास आ बहुत गोरों गोरों मानसि दंमोन आरो ओमफ्राय आं बिसोरखौ होनबाय माने नोंसोर गल ल' दासोजा जास्ट माने माबासिमल' लानानै थां टाइ ब्रेकार सिमल' लानानै थां ओमफ्राय आं दङ होनखाबाय आं थिग बेबादिनो टाइ ब्रेकार सिम लानानै थांबाय बिसोरो उनावहाय आं टाइ ब्रेकार आव आंखौ गल सोलाबायनो हाखायामोन टाइ ब्रेकार आव आं टाइ ब्रेकार आव गासिबो बुग्थाजोबनानै आं देरहाहोदोंमोन बेवहायबो बे कलेज नि ओरैनो कलेज विक सोमोन आरो बेहायबो आं देरहाहोदोंमोन आंनि थाखायनो ओमफ्राय आंखौ आंनि लोगोफ्रा फोथारावनो लानानै दैखांदोंमोन आरो बेबादिनो आं गोबां गेलेनो मोनदों आरो माबायावबो कसिं मोनाखैब्लाबो आरो जों खिन्थु आनफर्सुनेट आ बेनो जोङो खुनु सरकारि भाबै बा बेसरकारि भाबै बा माबानि बेनि खुनु क्लाब क्लुबनि खुनु बेबादि जोङो माबा मोनाखै आरो कसिं मोननायनि जोंहा माबा सुबिदाखौनो मोनाखै आरो कसिं मोननाय मोनब्ला हयथ' जोंबो मोजां प्लेयार जानो हागौमोन थेवब्लाबो जाय हक दासिमबो जोङो फुटबल खौ मोजां मोनो आरो फुटबल खौनो मोजां मोनबाय थागोन माने आरो जोंनि बर' जाथिनि फुटबल आनो फेभरिट आंनिल' नङा बेयो बुंनो थाङोबा बेखिनि आरो बुंनानै जोबा आरो जोङो बि आर पि एल आवबो गेलेनो मोनदों दिस्ट्रिक्ट टुर्नामेन्ट दिस्ट्रिक्ट टुरनामेन्ट आवबो आंनि थाखायनो बोसोरनै देरहादों बेवहायबो आं किपार थानो मोनदों बोसोरनैआवबो गेलेदोंबो आं एसे आरो बेनि अनगायैबो बेहायबो खनसे विनार जादों माबायाव दिस्ट्रिक्ट टुरनामेन्ट आव आरो खनसेया रानार्स आप जादों ओमफ्राय फाइनेल आव जेनदों आरो मोनसे स्कुल आव सासे गोरों दंमोन बेहाय बोरैबा फाइनेल आव जेनहैदों जों खिन्थु मोनसेयाव फाइनेल आव देरहादों आरो खननै आंनि माबायावनो आं किपार थानायावनो खननै देरहादों बे दिस्ट्रिक्ट टुरनामेन्ट आव ओमफ्राय जों बङायगावआवबो माबा मोनसे खेला गेलेहैबावदोंमोन आरो बेनि उनाव जों फेमास जालांबाय ओमफ्राय माखासे खाथि खालानि गामिफोरावबो खेला जायोमोनबा जोंखौ हायार थायार लाङोमोनबो आरो बेबादिनो ओमफ्राय उनाव आंबो नांथाब्बाय थानो हायाखैसै दा नोङो फरायनायनि मोनसे थांखि दंमोन नालाय बे हिसाबै आं मेट्रिक टेट्रिक पास जानानै आं क'क्राझार ग'भ कलेज आव फरायफैबाय क'क्राझार कलेज आव फरायफैनानै ओमफ्राय बल जोनायनिफ्राय एसे लासै लासै लासै गोजान जालांदों माने एभैलएबोल जानो हायाखै आरो दा बेबादिनो ओमफ्राय दा मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो बल खेला नुबानो नायनो लुबैयो दाबो खिन्थु खेलायाव नांथाबनो मोनला एबा जोनो मोननाय सुबिदायानो फैला आरो दा बेनि उनावथ' दा साख्रि मावबाय दा टाइम आनो मोना साख्रि मावबाथ' मोनाबाय ओंखायनो माने बिराद आनफर्सुनेट आरो मैयासो मोनसे डुरान्ड काप वान थारटिटु टाइम्स डुरान्ड काप जानानै थांदों जोंनि क'क्राझार माबायावनो दा बेखौबो साख्रि मावनायनि थाखाय समय होनो हायिखाय माने नुनो मोननाय जायाखैसै आरो आङो जोबोद आफस'स थाबाय थेवबाबो आं फेमिलि खौ नायहोदों बेखिनियानो आरो